दीदी मां लता पई ॻाल्हायां मूंखे ॿाहिरि जी पढ़ाई जे लाइ हिकिड़ो सुठो ऑफ़र आयो आहे ऐं मां चायां थी मां पंहिंजी पढ़ाई विदेश वञी करां तंहिं करे मूंखे पंहिंजो पासपोर्ट रिन्यू कराइणो आहे त तव्हां कृपा करे इहो ॿुधायो की मूंखे पंहिंजो पासपोर्ट रिन्यू करण लाइ कहिड़ा जरुरी कागर खपनि त मुंहिंजो पासपोर्ट रिन्यू थिए ऐं मुंहिंजो जल्दी सां जल्दी वञण जो ॿाहिरि पढ़ाई करण जो थिए